जी हाँ

हाँ ठीक है आप ठीक है मैं समझ गई हूँ तो आप आ जाइए देख लेंगे कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ेंगे ये है अरेरा कॉलोनी में हाँ मैं ये तुम्हारा ही नंबर है ना मैं इसी नंबर पर मैसेज कर दूंगी मेरा ऐड्रेस अच्छा ठीक है तो ये है दस नंबर पे ई थ्री में अरेरा कॉलोनी जी तीन सौ रहेगी पहली विज़िट पे नहीं वो फ़िक्स है नहीं वो फिर मतलब डिस्काउंट नहीं हो पाएगा हालांकि मैं मेडिसिन वगैरह जो भी दवाइयाँ होंगी उसपे करवा दूंगी मेरे पहचान में ही है एक मेडिकल स्टोर तो मैं वहाँ से करवा दूंगी आपको उसकी टेंशन मत लीजिएगा ठीक है आ जाएँ मैं सुबह दस बजे से दो बजे तक बैठती हूँ ठीक है फिर आइए मिलते हैं ओके